पशु पालने वाले जानवर में विभिन्न प्रकार के जानवर बहुत सारे हैं जैसे आपने तो इसमें बताया है गाय भेड़ बकरी और मुर्ग़ियाँ आदि लेकिन इनके अलावा देखो तो ऊँट है या गधा है या घोड़ा है या कोई मुर्ग़ियाँ हैं तो यह बहुत ही बड़ा आय का स्रोत हो सकता है क्योंकि बहुत सारे जानवर आप पशु पालने में लोग काम में अक्सर लेते हैं तो देखा गया है कि इन जानवरों को कई लोग अलग अलग जगहों पर रखते हैं और एक ही स्थान पर हर जानवर को रखना यह पॉसिबल बहुत कम होता है क्योंकि अगर एक ही स्थान को रखेंगे तो इनका रहन सहन है एंड द क्लाइमेट है सबको एक तरह का वातावरण में नहीं रखा जा सकता सबकी अपनी अपनी जैसे मुर्ग़ी एक छोटे से पिंजरे में आ सकती है तो वहीं घोड़ा उसको घूमने के लिए बहुत बड़ा मैदान चाहिए ऊँट है उसको घूमने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए तो कई भेड़ें बकरियाँ तो हर एक जानवर के लिए अलग अलग स्थान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अच्छा और दूसरा आप पूछ रहे हैं कि पशुपालन होने के लिए आपकी क्या रणनीतियाँ हैं पशुपालन में संलग्न होने के लिए रणनीतियाँ तो यूँ देखो तो बहुत सारी होती हैं जैसे अगर हम घोड़े का व्यापार करते हैं तो घोड़ा एक आय के सूत्र में बहुत अच्छा काम कर सकता है जैसे इसे आप टाँगों में अक्सर यूज़ करते हुए देखा है तो घोड़े को आप किसी भी सामान को लाने ले जाने में भी काम में ले सकते हैं जो कि अभी तक देखा नहीं गया है और उसके अलावा घोड़ा जो है वह घुड़सवारी में ताकि बच्चों को घुड़सवारी करना सिखाने में तो यह स्कूलों में जितनी भी सारी स्कूल्स कॉलेजेस हैं उन सभी में घोड़ों का उपयोग कर सकते हैं और दूसरा जैसे ऊँट है तो ऊँट को भी आप किसी तरह से पशुपालन में कर सकते हो ऊँट का दूध जो है वह भी बहुत महँगा बिकता है और इस तरह से ऊँट क्योंकि जो सारी प्रजाति है इनको एक खुले रेगिस्तान में रखा जाए तो यह भी सामान लाने ले जाने में बहुत सारा काम करता है और विदेशियों के लिए ऐज ए फ़ोटोग्राफ़ी में यह बहुत अच्छा स्रोत माना गया है तो राजस्थानी टच देने के लिए ऊँट के साथ फ़ोटो खिंचवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता देखा गया है तो यह हम देखते हैं कि ऊँट और घोड़ा यह तो दोनों सामान के लिए होता है लेकिन आपने बताया गाय भेड़ बकरी यह तो सभी कोई पशु दूध देता है तो कोई मांस के लिए है तो कोई सामान लाने ले जाने के लिए काम आ गए तो पशु पालन एक बहुत ही बड़ा आय का स्रोत है पिछले कई वर्षों से हम सदियों से देख रहे हैं पशुओं को एक बहुत ही रहन सहन में का हिस्सा बनाया गया है क्योंकि पशु जब भी अपने साथ होते हैं तो वह मानव के बहुत सारे काम कर सकते हैं अगर हमारे साथ पशु नहीं होंगे तो हम भी अधूरा अधूरा महसूस करने लगेंगे तो पशुपालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय रखा गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पशुओं के साथ अगर आप अपना जन जीवन जो आपको पशु क्रूरता भी आपसे काम होती है क्योंकि अक्सर देखा गया है लोग पशु क्रूरता बहुत ज़्यादा करते हैं तो पशु क्रूरता काम करने के लिए भी इनको पालन ज़रूरी है ताकि जब हम इसको पालन पोषण करेंगे तो ये हमारा हिस्सा हमारे जीवन का हिस्सा हमारे परिवार का हिस्सा बनते हैं तो यह है कि हाँ जनरली अब हम देखते हैं कि जित जितने भी जानवर हैं वह हर जानवर एक आय के स्रोत में बोहौत ही एक अच्छे काम आने वाले हैं और मुझे यह बहुत ही अच्छा तरीक़ा लगता है अगर आप किसी भी जानवर को की हिम्मत के अनुसार उसको काम दिया जाए उसको खाने पीने को दिया जाए और अपने उसको आय के स्रोत में शामिल किया जाए ताकि बहुत सारी इंडस्ट्रीस हैं पॉल्यूशन है यह सब कुछ कम होने की संभावना रहती है